بچپن کے دنوں میں مجھے کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا بھی بہت شوق تھا میں کہانی کی کتابیں بہت پڑھتا تھا کیونکہ کسی نئی چیز کو سیکھنا میرے لیے ایک حیرت انگیز بات ہوتی تھی اور یہی چیز مجھے اس کے لیے خاص بناتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بچپن میں ایک دوست تھا جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا حتیٰ کہ میں اس کے بنا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور اس کے دوست کی خاصیت یہ تھی وہ بھی میرے ساتھ رہنے کا اتنا خواہش مند تھا جتنا کہ میں تھا ہم دونوں کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور ومعروف تھی اور ہماری یہ دوستی پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت خاص مثال تھی